अस ग्रांऽ बिच्च रौह्ने आं साढ़े इत्थे बड़े ध्याहर होंदे नै जियां होई गेई लोह्ड़ी होई गेई फिर मक्कर संकरांती होई गेई फिर म बसाखी होई गेई मतलव की शिवरात्री होइ गेई फिर बसाखी होई गेई फिर होई गेई भुग्गे दा ब्रत होईया दिवाली हेई गेई भुग्गे दा ब्रत दियाली फिर फिर इ'यां बड़े मतलव कि साढ़े ध्यार नै करवा चौथ दा बर्त होई गेआ फिर जियां पैह्लै ते साढ़ै लोह्ड़ी दा ध्याहर होंदे ऐ जियां लोह्ड़ी मतलव की ओह् करना लोह्ड़ी दा लोह्ड़ी दा लोह्ड़ी मतलव की ओह् करना जियां ञ्याणे गी हार हूर बनाईयै देने ञ्याणे हार शार पाने फिर अग्ग जलानी फिर अर्ग उर्ग देना साढ़ै लोह्ड़ी दा ध्याहर फिर आई गेई मक्कर संकरांती फिर जियां बड़ा मक्कर संकरांती लोग बड़ा इ'यां बनांदे नै जियां गुड्डियां गड्डियां उड़ांदे नै जियां मक्कर संकरांती गुड्डियां गड्डियां उडानियां खिचड़ी खुचड़ी मनसनी इ'यां बड़ा करदे नै साढ़ा मक्कर संकरांती बड़ा कि साढ़ा बड़ा इ'यां ध्याहर शैल बनांदे नै इ'यां जेह्ड़े डोगरा लोक न मक्कर संकरांती शैल बनांदे फिर आई गेई फिर असैं रक्खने शिवरात्री दा जियां शिवरात्री च मिट्टी दा शिवलिंग बनाना फिर उस्सी पूजा करनी ओह्दी फिर उस्सी उत्थें शोड़न जाना खेत्तरै च खेत्तरै च लोग शडदे शुडदे नै इयां फिर बड़ा मक्कर संकरांती दा ते एह् जेह्ड़ा शिवरात्री दा ध्याहर बनांदे नै जियां फिर होई गेई शिवरात्री बनानी फिर ओह् करना फिर फिर शिवरात्री फिर मतलव की नागपंचमी जियां लोग नागपंचमी गी नाग पूजने ओह् करना सुच्चै मुंह रौह्ना नाग ओह् करना नाग पूजदे नै जियां कंधे पर केईं लिखदे कोई धरती पर लिखदा कोई कियां लिखदा इ'यां अपने अपने रवाज नै अपने अपने देवी देवतें दे रिति रिवाज होंदे नै जियां लोग पैह्लैं लोग जैदातर कंधें कुंधें पर गै लिखदे नै कोई सुखम मंगदा कोई कियां मंगदा इ'यां अपना अपना जे साढ़े अपने रबाज नै नागपंचमी फिर साढ़ै करवाचौथ दा ब्रत रखदे इ'यां बड़ा मनांदे साढ़े बड़ी रुट्टी शुट्टी शैल इ'यां बड्डा भोजन बनदा जियां राजमां चैल बनाई ओड़े मटर पनीर बनाईड़ेआ पूड़ियां बनाई ओड़ियां कुदै पकोड़े बनाई ले कुदै जलेबियां किश किश अपना बनाई बनुईयै इ'यां शैल फिर ओह् करना फिर रुट्टी राट्टी बनानी फिर चन्न चढै फिर अर्ग उर्ग देना फिर ससु सौह्रे गी बेआ श्याह् देईयै फिर ब्रत तरोड़ना ते और फिर भुग्गे दा ब्रत आईया भुग्गा दे ब्रते बी इ'यां गै करदे नै भुग्गा भग्गा मतलव की कुट्टना तिल्ल शिल्ल लेईयै फिर भुग्गा भग्गा कुट्टियै फिर भुग्गा कुट्टना फिर ओह् करना कुट्टी काट्टिया फिर जिल्लै चन्न चढै औल्लै देवी देवतें दा अपने नांऽ दा मन कड्डना कुदै दात्ती दा कुदै बावे दा कुदै ञ्याणे दे कोई आखदा पुत्तरें दा होंदा कुड़ियें दा बी करदे नै अज कल्ल कुड़ियां बी बड़े इ'यां बड़ी दूरा तक्कर ओह् ऐ पैह्लैं कक्ख निं अजकल्ल कुड़ियां जहाज चला दियां बड़ा किश करा दियां नै फिर साढ़ै एह्दा ब्रत फिर बशदुआ आई गेई बशदुआ च बी इ'यां गै बनाई बनुईयै लो पर जंदियां जनानियां पूज्जन पाज्जन जंदियां तलाऽ पर भंड शंड बनाईयै ते कट्टु बछु करदियां पूजदियां पाजदियां ते फिर साढ़े बड़ा करदे नै लोग एह् साढ़ै जेह्ड़े साढ़े ध्याहर न जेह्ड़े साढ़े बनांदे नै लोग फिर जियां क्रिमिस डे होईया बच्चें इयां शैल इ'यां बनाना त्यार शयार करना स्कूल भेजना फिर आखदे सैंटा आह्ले ओह् कपड़े लोआओ साह्नू साह्नू गिफ्ट थ्होंदे नै साह्नू एह् थ्होंदा बो थ्होंदा एह् साढ़े बड़ा इ'यां लोग बड़ा बनांदे नै इनेंगी एह् औंदा दिसंबर महीनै एह्कड़ा ध्याहर आंदा ऐ क्रिसमिस डे बच्चे दा इ'यां कुदै टीचर डे होईया कुदै किश होईया निक्के निक्के बच्चे टीचर बनदे इक दुए पढ़ांदे लखांदे किश करदे नै एह् साढ़ै बड़े लोग ध्याहर मनांदे नै जेह्ड़े साढ़ै बड़े पराने लोग रिति रिवाज नै अज कल्ल चलदे अवा दे नै अज कल्ल ते बच्चें गी निं पता ऐ केह्ड़े ध्याहर होंदे केह्ड़े नेईं होंदे इने सनाना पौंदा एह्कड़ा ध्याहर आया एह्कड़ा ध्याहर आया निं ते बच्चें गी ऐनी पता होंदे ऐ बच्चें गी बड़ा इ'यां थोह्ड़ा जेहा दस्सने पौंदा साह्नू बड़ा उंदे बारे च इ'यां करने पौंदा ऐ पैह्लें ऐही पता होंदा हून अज कल्ल दा बच्चें अज कल्ल दे बच्चे बड़े तेज होई गेदे नै पैह्ले इ'यां बेचारे होंदे हे ढिल्ले ढाल्ले हून बड़े तेज नै हुन शैल ओह् करदे कुरदे न शैल इ'यां पढ़दे पुढ़दे शैल लिखदे लुखदे बड़े ध्याहर श्याह्र मनांदे बड़े खुश होंदे नै लोह्ड़ी मंगन जंदे नै घर घर मंगन जाना ते लोक पैसे पुसे दिंदे बड़े खुश होंदे लोह्ड़ी मंगन जाना ते मम्मा लोह्ड़ी मंगन जाना जाओ मंगी लेई आओ लोह्ड़ी लोह्ड़ी लाह्ड़ी मंगियै औना फिर इनैं पैसे गिनने साह्नू इन्ने पैसे इन्ने पैसे इ'यां बच्चें दा अपना अपना शौंक ऐ पैह्सैं अज कल्ल दे बच्चे निं जंदे हैन पैह्लैं बच्चे बड़े जंदे हे ध्याह्र श्याह्र बनांदे हे इ'यां जैदा लोह्ड़ी लाह्ड़ी दा बी ध्याह्र मनाना इ'यां शिवरात्री दा बी मनाना शिवलिंग बनाना पूजन पाजन जाना बड़ा इ'यां करना खेत्तरै खुत्तरै च छड्डना इ'यां बड़े खुश होंदे अज शिवरात्री ऐ जे ऐ बो ऐ इ'यां बड़ा करदे नै अज कल्ल एह् साढ़े मतलव की जेह्ड़े ध्याह्र नै